जय झूलेलाल हलो ओला मां आहे न सुभाणे जे लाइ जेका कैब बुक कराई आहे मूंखे उनजे ड्राइवर सां ॻाल्हाइणो आहे छो की आहे न मूंखे टाइम सां एयरपोट पहुचणो आहे मुंहिंजी फ्लाइट जो टाइम अगरि मां थोरी बि देरि सां पहुतमि त मुंहिंजा वीह हज़ार जी टिकेट वेस्ट थी वेंदी त मूंखे अना उन ड्राइवर खे ॻाल्हाइणो आहे की उहा टाइम सां अची वञे जीअं मुंहिंजी फ्लाइट मिस न थिए जय झूलेलाल